हांवेन नवे शूज ऑर्डर केल्ले शूज पयल्या उपरांत म्हाका खूब खोस भोगली की इतले बरे शूज म्हाका मेळ्ळे म्हणून जे हांवेन फोटो मोबायलाचेर पयल्लो आनी प्रत्यक्षान पळयलो तो सारको डिफरंट हे शूज जे फोटवान दिसता तेज्याकून खूब बरे आसात घातल्या उपरांत इतली मजा येयली चलपाक सुद्दां सामके एकदम बरे हांवेन ते शूज घेतलेले म्हाका धांवपाक ट्रेनींग करपा खातीर ती ह्या शुजान ट्रेनींग केल्या उपरांत म्हाका खरेंच बरें फील जालें सामकें म्हाका दिसता ह्या शुजांचो बोरो प्रिव्यू आसा आनी हे शूज जाता तितले जाता लोकांनी घेवपाचे आनी तेजो आस्वाद घेवपाचो